भारतमे रोजगारसब एलै हँ बहुत जादा मतलब जैसे की यूट्यूबर एलै हँ यूट्यूबरमे कण्टेण्ट बनै क्रिएट होइ छै यूट्यूबर सबके व्यू अबै छै तऽ यूट्यूबरसँ पैसा कमाइ छै और ट्रैवेलिङ्ग ट्रेवलसँ मतलब ट्रेवल करै छै आओर इधर सँ उधर पैसा कमाइ छै आओर यूट्यूब पर मतलब कॉमेडियन सब या ई सब कॉमेडी वीडियो बनबै छै और डालै छै यूट्यूब पर आओर यूट्यूब नया मतलब कैफे एलै हँ जैसे की कैफे सब खोलै छै आओर रोजगार बढ़बै छै आओर बैङ्क सबमे भी अथी होलै हँ जैसे की बैङ्क सब बढ़लै हँ आओर बैङ्क सब मतलब बड़ा ब्राञ्चके छोटा ब्राञ्च कए कऽ अथि कैलकै हँ जैसे की रोजगार कैलकै हँ